में जेल्लै निक्की होंदी ही ते में ओल्लै बड़ा कम्म करदी होंदी ही सवेरै मां असें गी ठोआलदी होंदी ही ते सवेरै उट्ठियै असें सारा कम्म करना घरा दा ते मां साढ़ी ने आखना शैल जाच सिक्खी लैओ रुट्टी बनाने दी बगानै घर जाना तुसें ते में राजमांह् चौल बड़े शैल बनांदी ही ते मेरे बच्चे आखदे हे ते तुस भई राजमांह् चौल मम्मी बड़े शैल बनांदे होंदे ते तुसें कुत्थें सिक्खे दा में आक्खेआ में अपनी माता कोला सारा सिक्खे दा एह् कम्म ते मेरी सस्स बी आक्खदे होंदे हे की रानी रुट्टी बड़ी शैल बनांदी ऐ ते ध्यान मन चित्त लाइयै बनांदी इन्नी सोआद बनांदी कि कोई आक्खनै दी गल्ल निं ऐ जेल्लै कोई रुट्टी शैल बनांदा साढ़े घर ते रानी बनांदी सारी रुट्टी फिर में कम्म बी सारा घरा दा करदी होंदी ते मेरी माता ते सस्स मेरी बड़ी खुश होंदी ही ते आक्खदी भला तू किन्नी शैल कम्म करनी होनी घरा दा ते ते राजमांह् चौल मेरे घरा आह्ले गी बड़े पसंद न ओह्बी आक्खदे बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ऐ एह् ते जेल्लै कुदै म्हल्लै जन्नी ते तां आक्खदे की साढ़े रुट्टी बनाऽ ते खलाऽ ते में उं'दे घर बी जाइयै बनाई औनी होनी मम्मी नै कुदै कदें मेरे घर ब्याह् होऐ मेरे केह् आक्खदे सोह्रें दे घर ते में उत्थें बी सारा कम्म करनी होनी रुट्टी बनाइयै शैल ते अपनी उनें गी खलानी आक्खदे बड़ी शैल रुट्टी बनानी होनी तूं कुत्थें सिक्खी दी रुट्टी में आक्खनी में अपनी माता कोला सिक्खी दी रुट्टी ते मेरी माता ने मिगी शैल बड़े शैल कम्म सखाए दे न हर इक्क कम्म करी लैन्नी होन्नी आं मगर में रुट्टी बड़ी शैल बनानी होनी मेरे रिश्तेदार मेरे जठानी दे बच्चे सारे आक्खदे की रानी चाची बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ते में बड़ी शैल रुट्टी बनान्नी होन्नी ते जां फ्ही अपने कुदै प्योकै जांऽ तां उत्थें बी सारे आक्खदे बू जी बड़ी शैल दाल चाढ़दी बू जी कुत्थां सिक्खी में आक्खनी अपनी माता कोला सिक्खी ते में उत्थें जाइयै बी रुट्टी बनान्नी होन्नी ऐं ते साढ़े घरा दे सारे बड़े खुश होंदे ते आक्खदे बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ऐ ते में शैल अपने बच्चें गी बड़ी अच्छी रुट्टी खलानी होनी ते मेरे बच्चे बड़े खुश होंदे ते में आक्खनी कि भला तुस बी कुदै जाह्गे ते भला शैल गै कम्म सिक्खयो ते मेरे बच्चे मेरी मां आक्खदी ही की कुसै दे घर जाह्गी ते शैल कम्म करेआं शैल कम्म कीता ते शैल गै यश मिलदा ते में मेरी सस्स बी बड़ा खुश होंदी ही ते आक्खदी रानी साढ़ी बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ऐ मेरी जेठानी बी बड़ी खुश होंदी की रानी साढ़ी बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ऐ ते में फिर जन्नी अपने चाचे सोह्रै दे जन्नी उत्थें बी रुट्टी बनानी ओह्बी बड़े खुश होंदे होर सारे खुश होंदे कि भई में म्हल्लै बी कुदै ब्याह् मूनन सूत्तरा होऐ ते सारे मिगी सद्दे कि रानी आं राजमांह् चौल बनाऽ कोई गोभी बना कोई होर डिश बना सारियां डिशां बनाई लैन्नी आं में बड़ी शैल रुट्टी बनाई लैन्नी होन्नी आं ते सारे पसंद करदे मेरी रुट्टी गी कि भई में इन्नी शैल रुट्टी बनान्नी होन्नी आं बचपन कोला सिक्खी दी रुट्टी अज्ज धोड़ी बनानी गै बनानी रुट्टी सारा म्हल्ला बी खंदा सारे रिश्तेदार बी सब कुछ खंदे ते सारे मज़े दी रुट्टी खंदे अपने रौहंदे ते शैल रुट्टी बनानी होनी अं'ऊ हर इक्क डिश बनान्नी होन्नी पर राजमांह् चौल अं'ऊ बड़े शैल बनान्नी होन्नी ते में आक्खनी होर बी भला किश होर कुतै मांहें दी दाल चने दी दाल मिक्स दाल होर बी कुछ होई जा में साग होइया साग होइया ढोड्डे दी रुट्टी केह् नाम केह् नाम दूऐ चौलें आह्ले टोड्डे ते धनियां पाइयै शैल करियै बनानी होनी अं'ऊ ते ओह्बी बच्चे खुश होइयै खंदे मेरे आह्ले मम्मी तू बड़ी शैल रुट्टी बनानी होनी बड़ी शैल टोड्डे बनानी होनी बड़े शैल की अस कुसै दे घर निं जंदे खानै गी साढ़ी मम्मी बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ते में बचपन दा सिक्खी दी रुट्टी ते अं'ऊ बनान्नी होन्नी आं होर कोई बी म्हल्लै बी अपने गोआंढ कोई आई जा ते उत्थें बी बनान जन्नी अं'ऊ सद्दन मिगी उत्थें बी चली जन्नी बनाने गी अं'ऊ केह् करना फ्ही रुट्टी बनानी गै ते सिक्खनै गी केह् ऐ ते रुट्टी बनांदे रौह्नी